धार्मीक प्रथांचेर जर उलोवप जालें जाल्यार म्हाका जाल्यार सदांच दिसता धार्मीक प्रथा ह्यो मनांक समादान दिवपी आसता प्रत्येकाचो मनाचो समज कांय जाण नास्तीक कांय जाण आस्तीक कांय जाणांक सगळें म्हणजे धर्मांतलें जितलें पळय रिव रूडी परंपरा आसा त्यो सगळ्यो पाळच्यो कश्यो दिसता जाल्यार कांय जाण पाळनात कांय जाण पाळटात आनी अचानक जर कितेंय करप चुकलें आनी कितेंय वायट घडलें जाल्यार ह्या गजाली खातीर तें वायट घडलें अशें आपल्यान करुना म्हणून आपल्याकूच दोशी धरतात पूण जे पाळनात तांकां कांयच लागना आतां जर आमी उपास रोजा म्हणलो जाल्यार हाका एक सायनटिफीक रिजन आसा बॉडी नितळ जाता कारण आमी आमी डेली कितें ना विचित्र कितें कितें खाण खावप जाता मास खावप जाता भायली खाणां खावप जाता पूण जेन्ना रोजा करतात त्या वेळाचेर सकाळचे अन्य ग्रहण करप सुर्य म्हणजे सुर्य येवच्या पयलीं आनी मागीर सुर्योदय जाल्या उपरांत परत तें अन्न ग्रहण करतात सो ही जी बारा ते तेरा वरां आसतात त्या म्हणजे बारा तेरा वरां भितर ती कांयच खायनात वा ताच्या पेक्षा चड वरां ते कांय खायनात सो हे एक बॉडीक क्लिनजींग करपाक खूब मदत करता दर्गान वचप आमी जर दर्गान वचप म्हणले जाल्यार थंय एक शांतताय आसता मनाक शांती दिता मन प्रसन्न जाता म्हणजे मेडीटेशन करपा खातीर जी धार्मीक स्थळां आसात ती खूब गरजेची आसा जर आमी देवळांत पुजेक वचप म्हणल म्हणलें जाल्यार आमी जेन्ना देवा कडेन वता जेन्ना आमी देवळान पांयां पडपाक वता तेन्ना आमचें कितलेशेच ताण तणाव आसा तो आमी विसरतात थोडे वेळा खातीर जायना एका टायपाचें तें मेडीटेशन कशें म्हाका दिसता एकाग्र जावप आनी देवा कडेन आपल्याक समर्पीत करप आनी फक्त तकलेन जी भजनां किंवा देवळांन ज्यो आरती चलतात त्यो आयकप म्हणजे जे आपल्या तकलेन विचार वायट विचार आसात त्या विचारांक खंय तरी थोड्या टायमा खातीर जायनां थोड्या वेळा खातीर जायनां सुटी दिवप आनी हाच्या खातीर म्हाका दिसता की देवळान वचप पुजेक बसप ह्यो गजाली मनशाच्या जिवितांत जावपाक जाय जानवें घालप किद्याक हें म्हाका खबर ना कारण ताकाय बी किदें तरी एक सायनटिफीक रिजन आसतलें पूण जानवें हें खुबशें जाण मागीर तातूंत भितर वर्ण येता जात धर्म म्हणजे अमके जातीचो तेच जानवें घालतात मूंज केली काय जानवें घालतात सो ह्यो थोड्यो गजाली म्हाका पटना पूण जे करतात तांकां काय आपूण आडावपाक शकना कपलाक पिंजर लावपाचे विशयी जर उलोवपाचें जालें जाल्यार म्हाका जितलें खबर आसा तें कपलाच्या मदीं खंय जर आमी इवन म्हणजे हात धरलो बोट धरलें आनी थंय जर मसाज केलो जाल्यार आमची एकाग्रता वाडपाक शकता सो जेन्ना आमी कपलाक पिंजर लायता सो ताचो सायनटिफीक कितें तरी मदत आमकां जाता आसतली सुर्याक उदक घालप म्हणल्यार सकाळी फुड्या जेन्ना आमी तुळशीक उदक घालता किंवां सुर्याक उदक घालता म्हणटा तेन्ना सकाळची जी सुर्याची किरणां आसात तीं आमी घेतात आनी सकाळचीं सुर्याचीं किर्णा मनशाच्या जिविता खातीर भलायके खातीर खूब बरी आसता रांगोळी घालप जर आमी रांगोळी घालप म्हणटा आसत जाल्यार ह्या दोन बोटांक बरो ताचो व्यायाम जाता तो म्हणजे जेन्ना आमी एक्युप्रेशर म्हणटात तेन्ना एक्युप्रेशरा खातीर ते खूब मदत करतात रांगोळी घालप दारान जेन्ना रांगोळी घालता तेन्ना ती खूब प्रसन्ना दिसता खूब पोजिटिविटी घेवन येता तर दारान रांगोळी घातली म्हणून वायट न्ही आनी ती बोटांनी जेन्ना घालतात तेन्ना ती खूब बरी आसता आतां आमचे कडेन वेगवेगळे तरेच्यो फोर्मस आयल्यात तातूंत भितर आमी रांगोळी घालतात आनी ताचो वापर करतात पूण खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता की आमी बोटांनी जी रांगोळी घालतात ती रांगोळी पारंपारीक आनी ताचो वापर जावपाक जाय एकंदरीत आमी जें कितें करतात ताका सायनटिफीक रिजन आसा पूण आमी ताका धार्मीक कारणां दिल्यात आनी ती दवरल्यात पूण धार्मीक कारणां खातीर जायनां कांय लोक ती पाळटात आनी ताच्या खातीर थोडी तरी भलायकी बरी उरता